बाइकके रेसमे हमसब कतना बेर अपन दोस्तसब सङ्ग भाग लेने छी एकर अनुभव की कहू बड़ी रोचक आओर मजेदार हइ हमसब ओतऽ सुबह सुबह बाइक रेस खाली रोडके चलते हमसब जब हाइ इसकुलमे रहली तऽ सुबहमे जाइके सबगोटा ओतऽ सुबहमे जौन एगो ओ नाला रोड रहलै वहाँ ओ एकदम खाली रहैत रहलै ओहिमे जाकऽ हमसब सब दोस्तसब अथी करिके ओहिमे रेस लगाबी ओहिमे जे मतलब सबसँ फास्ट अएलक ओकर बहादुरीके चर्चा सब दोस्तके बीचमे खूब होइत रहलै कोना ओ सबसँ अच्छा बाइक चलाबैत रहलै बहुत सारा अथी अइसन प्रतियोगिता रेसवला हमसब खेलेने छी भाग लेने छी ईसब बहुत अच्छा लगै छै ई अनुभव हमेशा हमरा सबके स्मरणमे रहै छै